जित्थूं तक एह् अभ्यास दी गल्ल ऐ गाने दी ते साढ़े परिवार उप्पर बी निरभर करदा ऐ घर च गाना बजाना अगर फैमिली परिवार थोआढ़ा गांदा बजांदा ते संगीत कन्नै उं'दी रूचि ऐ फ्ही ओह् उत्थें ओह् म्हौल बने दा होंदा ते साढ़े घर जियां ओह् में अपना स्हाब लां ते मेरे घर ते बड़ा म्हौल ऐ गाने बजाने दा साढ़े पिता जी हे ओह् बी मतलब इक म्यूजिक च बड़े मन्ने दे तरन्ने दे कलाकार हे ते ओह्दे बाद मेरे ब्रदर न ते ओह् बी उन्दा बी बड़ा संगीत च ओह् ऐ सैमी उन्दा नांऽ ऐ लेकिन में दिक्खेआ घर जियां मेरा प्रैक्टिस दा संगीत दा अभ्यास ऐ ओह् जेल्लै प्रोग्राम आई जंदे जेल्लै कंसर्ट्स आई जंदे औल्लै थोह्ड़ा ज्यादा बधी जंदा रेयाज ते इयां प्रोग्राम बगैरा नेईं होऐ ते हून जियां मेरी लाइन ऐ टीचिंग बी ऐ मैं कालेज बी पढ़ानी मैं ते फिर इ'यां ओह् थोह्ड़ा रेयाज घट्ट होई जंदा प्रैक्टिस घट्ट होई जन्दी लेकिन मैं मैं ज्यादा कर गजल गान्नी आं डोगरी बी गान्नी आं में ते मेरा रेयाज करने दा तरीका होंदा कि जियां हून टाइम नी लगदा नौकरी चाकरी चक ते फेर मुश्कल होई जन्दा ते में केह् करना गाने लाइयै ते इयां कन्नै भई लीट ते कम्म करदे रेह ते ओह् सुनदे रेह् ते कोई गाना सुनी लेआ क्लाससिकल म्यूजिक इयां शास्तरी संगीत सुनी लेआ गजलं सुनी लेइयां गीत सुनी ले ते मेरा ते प्रैक्टिस करनी दा एह् तरीका ऐ ते कन्नै कन्नै गांदे रेह् ते जियां मैं हून पिच्छे जेह् इक डोगरी गीत सिक्खेआ हा बड़ा पराना कुहै ने गाए दा ते में थोह्ड़ा नेहा रयाज जियां मै कीता ते में तुसेंगी दस्सा इयां में कीता हा ऐ ओह्दा सुर जियां इक सुर नेईं ठीक आवा दा होऐ ते ओह्दे कन्नै अस कि'यां उसी प्रैक्टिस करियै ते उस सुर उप्पर म्हारत हासल करी सकने आं जेह्ड़ा सुर नेईं लग्गा दा उसी बार बार गाइयै ते ओह् कियां लग्गै स्हेई सुर ते जियां हून हरमौनी च अस गा पा रक्खियै ते सारे राग न क्योंकि जेह्ड़ी क्लासिकल जेह्ड़ी शास्त्रीय संगीत ओह् सत्तें रागें उप्पर सत्ते सुरें उप्पर ऐ निरभर ओह्दा संगीत ते ओह् सत्तें सुरें च तुस सा ते पा लेई बी तुस स्केल रक्खी लैओ ते तुस गाना प्रैक्टिस करो में ते मोस्टली एह् करी लैन्नी पैहलें बिच्च मैं केईं बारी फ़ोन उप्पर में तानपुरा डाउनलोड कीते दा हा ओह् में तानपुरा कन्नै रयाज करी लैंदी ही ते हून में केह् करनी होन्नी आं इ'यां करियै ते मतलब कदें टाइम मिलै ते तानपुरा उप्पर करी लेआ घर गे ते हारमोनी उप्पर करी लेआ ते में इक गाना प्रैक्टिस कीता हा इयां डोगरी दा उड़ी जन्दे पखेरड़ू मेरा लेई ओह् संदेशड़ा जाएओ कि'यां गलाएओ मिगी गोरी दे सामने कि'यां गलाएओ मिगी हून जियां दिक्खो बिच्च आई गेआ थोह्ड़ा जेहा शास्त्री संगीत दा थोह्ड़ा जेहा ओह् अंग ते ओह् तुहें जद तक रहा ही नी करगे ते रेयाज नेईं करगे ते जब तक ओह्दा भ्यास नी करगे ते मी नी लगदा कोई सुर सिद्धा होई सकदा इस करियै बड़ा जरूरी ऐ के रेयाज आस्तै तुहें डेली रेयाज दी जरूरत ऐ जियां में तुहेंगी गाइयै दस्सेआ रेयाज दा रेयाज नेईं होऐ ते तुस सुर नी लेई सकदे बड़ा मुश्किल होई जंदा रेयाज बगैर तुहें गाना क्योंकि रोज मेरी जेह्ड़ी तकनीक ऐ गाने दी तुसें गी सनाया कि मैं तानपुरा डाउनलोड करी लैन्नी होन्नी आं आनलाइन ते ओह्दे उप्पर करी लेआ जां घर गे तां सा पा रक्खियै हरमोनियम उप्पर ओह्दे उप्पर रेयाज करी लेआ जां केईं बारे अपने मायके गे उत्थे संगीत सारे इंस्ट्रूमेंट पेदे बच्चे आखदे चलो जी गाओ बजाओ ते चलो रेयाज होई जंदा ते सारे गा दे होंदे ते उंदे कन्नै गाई गाइयै रेयाज होंदा लेकिन कल्ले होवो ते तुस इयां केईं बारी बाथरूम सिंगग घट्ट होंदी लेकिन केईं बारी तुस कमरे बड़ा अच्छा मूड होवे ते तुस पराने गाने लाइयै उं'दे कन्नै कन्नै गान शरू होई जंदे ओ तां बी तुस सुर अपना ठीक करी सकदे ओ ते मी लगदा ऐ जियां अच्छे कलाकारें सुनेआ उं'दे कन्नै कन्नै गाना ते ओह्दे कन्नै बी अस थोह्ड़ा रेयाज करी सकने आं